आं दा खामानि मावगासिनो बिजनेस मैगंनि बिजनेसआव मावगासिनो साफ्लाय मैगंनि फायखारिफोरा आंनिफ्राय लाङो खम रेदावनो लाङो खम दामावनो आंहाबो भुटाननिफ्राय खम दामैनो लाबोयो मैगं थाइगंखौ ओमफ्राय मा जाखो दानिया आलादा हिनजावआ सासेया बियो गावहाबो लाबोबाय आंनिखौ नुनानै आंनि खामानि मावनाय मोजां जानायखौ नुनानै बियो हिनजावा लाबोबाय आरो गावहाबो मैगं थाइगंखौ ओमफाय आंहानो जेराव फानखायो जेन'बा बै फायखारिफोरनो आमफाय दाना गावहासो फाननो नांलायबाय बेयो आंजों एखदम आंनिफ्राय सिख'नो नागिरबाय फायखारि माखासेफोरखौ जेराव आंनिफ्रायनो लांबाय थाखायो बिसोरो खम रेदै नो आमफाय मा जाखो बिसोरो गावस्रासो आं खमसिन निफ्राय हरगोन होननानै नांलायबायसो आंजोंसो ओमफाय आंहाथ' खोनाबाय ओमफाय खोनानानै आंबो बेजों नांलायबाय सानैजों नांलायनाय जाबाय आरो फायखारि फ्राथ' खिन्थाबाय आंनो उमुगाबो उमुगा खम होसिनो होनबाय बैखौ बैखौ मा नाम होनो बेनि नामा बिना बिनाआनोबा खम होयोबा नोंहाबो खम होदो होनसै आंखौ आंहाथ' जे रेदै लाबोदों बेनिफ्राय एसे खम लागोना मारैथो दाबल खम लानो हानो ओमफाय दाना बेहा गावनिबा बारा रेद नांला आरो बारा दाम नांला बेहा एखदम आंनिफ्राय खम लाबावसै आरो लाबखौनो आंहाथ' खोनानानै रागा जोंबाय हाबाब आंनिफ्रायनो मा लांखानिफ्रायनो लायो बिसोरो एक बोसोरसो जालाय लांबाय दानालाय मा जाखो बिहालाय आंनि खामायनायखौ नुनानै खामानि हमनानै सोलोंफाला बायखो सानबाय आङो बै बिना होननायखौ मानसियाबो लकेलनिनो जोंनि क'क्राझारनिनो आमफाय भुटानाव लायो नालाय जोङो ओमफाय दाना सानसेखालि उफाय गैया नांलायाबाबो नांलायनाय जाबाय जायगायावनो नांलायनाय जाबाय आरो उफाय गैया खामानि जेखौ मावदों बेखौनो मावबाय थानो लुबैयो ना जोंबो दस्रायाव मा मावनो आमफाय ओरैबायदि जाबाय बे हिनजावा बैसोर फायखारिफोरखौ खमसिनाव हरगोन आङो होनबाय आंनिफ्राय आमफाय बिस्राथ' खमसिनावथ' लुबैखागोन बिस्रा आमफाय बिस्रा थांबाय आरो फिसिनाव लायबाय दाना आंहाथ' फिसोरजों बायजाबाय थाखायो मैगं थाइगं आ दाना मानो फैदिया सानबाय आं ओमफाय दाना आङो रागा जोंनानै मानो फैनो होननानै फैयासै नोसोरलाय आंखौ बुरजा लायहोनानै मैगं थाइगंखौ होनबाय आङो आमफाय दाना बिस्रा खिन्था हरबाय बेनाव खम मोनोबा मानो लायबावनो नोंनाव होनबाय हाबाब बिदिसो होननानै सानैजों लोगो मोननानै सानसेखालि नांलायनाय जाबाय आरो जों सानैजों लोगो मोनलाय लांबाय हाथायाव ओमफाय बोरैबा नांलायाबाबो जाया आं बुंबाय आरो हाबाब जेराव जे जायगायाव आं लायो नोंहा मानो लायनानै बिदि खालायनांगौ आंखौलाय होनबाय आं ओमफाय बिदि जायो सोरबा होनबाय आङो बिदि मालायजों सोलोंनानै बिदि दिस्ताब खालायफैग्रा नोङो लस खालायग्रा आंखौ होनबाय आङो बिदि जायो आलादा मावनो हाया नोंहा खामानिखौ होनबाय आङो ओमफाय गावहा मा होनखो माथो जाखो बयबो मावनो हायो सोरबा लेरखानाय दं नामा सोरबा माखायो नामा होननानैल' उल्था उल्था होनबाय आंखौ नोंनिल' नामा राजा नामा नोंहा रानि नामा होनबाय आरो आंखौ मा रायलायनाय जाखो बे दाना आंखौसो उल्था होनफिनबाय आंहा एसे खम खमनि लाबोनसै गावहाबोथ' आं लाबोनायखौनो लाबोयो ओमफाय आंहा एसे बांसिन लानाय जायो नालाय गावहा खमसिन लालायबाय आरो बे फायखारिफोरनो फानस' फिननायाव मैगं थाइगं आलु थालु फुलकपि बिदि आनकमन कमन तमेत' बानलु थानलु हायै हायजें थायजें सामब्राम गुफुर आरो भुटाननि मोजां मोजां जिनिस दाना बिदिजों बोरै जानो आंहाबो रागा जोंबाय बिदिआवनो नांलायनाय जाबाय आरो सानैजों नोङो दिनैनिफ्राय दालाबोसै होनबाय आङो गावखौ सिदा खोथाखा ओमफाय गावहा एकके रानि थारसै आरो आं लाबोदों मा खालायनो हानो नोंलाय होनबाय नों मा खालायनो हानो होनबाय पुलिसनो हरगोन आं होनबाय आङो पुलिसनो मारै हरनो हानो नोङो आंखौ होनबाय आंखौ ओमफाय आङो बुंबाय नोङो आंनि खामानिखौ सोलोंदोंबा आं मानो खोन्थाया जानो जाहा न'नि मानसि दंखायो बेउवाय दंखायो पुलिस मेरल्ला होनबाय आङो बिदिखौथ' जानाय नंङा होनबाय आङो उकिल लागोन आं नांगौबा नोङो आलादा माव आंहा मावगोन बिदि जायाथ' गावबागावखौ सामलायदो होनबाय आङो दालाबोसै दोनैनिफ्राय होनबाय आं नङाब्ला थासारिया गोब्राब जागोनबो होनबाय आं गावखौबो दाना हो आंसो बिदिखौ लाबोयो नोंनो आलादाखौ माव जाबावबाय आंखौसो उल्था मा जानांगौ दे बिदिजोंलाय उफाय गैया बिदिनो बिदिनो जालांबाय आरो सानैजों नांलायनाय नांलाया सानबाबो नांलायनाय जाबाय उफाय गैया बेबो लाबोयो आंबो लाबोयो लाबाथ' अफाय मोनबावनो एसेल' मोनसै आरो सोलोंबाय जेला बेयो उफाय गैया बिदिनोसै आरो बेनो नांलायनाय जाबाय आरो सानैजों मैगं थाइगंनि खामानि मावदेरला फानानै आंजों सोलों सोला बेनोसै